हमारे घर में जो बच्चा या कोई भी आदमी बीमार हो जाता है तो उसको ताज़ा खाना बनाते हैं जैसे हरा सब्ज़ी हुआ भिंडी हुआ करेला हुआ और आटा को उबालकर पानी में अथि करके रोटी बनाकर उसको देते हैं बिमारी आदमी को खाने में बहतर चीज़ नहीं देते हैं ताज़ा ताज़ा बनाकर तब उसको खिलाते हैं और दवा सुइया भी उन्हें जो होता है जैसे होता है करते है खाना भी सुविधा अथि सुरक्षित रखते हैं सब देते हैं खाना भी ठीक ढंग से देते हैं ताज़ा बना बनाकर देते हैं कभी कद्दू का सब्ज़ी भी देते हैं कद्दू का रस अथि अथि बनाकर जूस बनाकर भी पिलाते हैं कद्दू का इस्तेमाल छिलका को भी भुजिया भी बनाकर देते हैं उसको जो छिलका को भी बर्बाद नहीं होने देते हैं ऐसे जो फेंकता है छीलकर उसको भी गना ताज़ा बनाकर अपने उसी करके देते हैं